ओइ औ खोनादों औ औ ओमफ्राय गारिया रायज्लायबाय औ ओमफ्राय मानसिआथ' जेनेबा जोङो गैयाब्लाबो पन्सास साथिजोनसो जागोनदां ने औ औ औ बिदिया जागोन ओमफ्रायहाय बासखौ जों हमगोन ना विंगारखौ हमगोन

औ औ बासआ साबसिनबो जागोन ओमफ्राय दामफोरा बेसेसो लागोन दा ओमफ्राय हाग्रामा दालां ब्रिजआवहाय बेबायदिनो माखासे जोङो पिकनिक जाहैनायजों लोगोसे जोङो माखासे दामग्राफोर लांफानांगोन ओमफ्राय कार्पेट आरि लानांगोन ओमफ्राय जों ना बेदरना सोरबा अमा जायो सोरबा दाउ जायो बिदि ना जों अमाबो लानांगोन दाउबो लानांगोन औ ओमफ्राय जों अमाखौ लाब्लाबो बेसेबां लानांगोन पन्द्र' केजिसो लानोसै ने दाउखौ दस केजि औ औ बिदिनो जागोन ओमफ्राय जोङो थांनायावहाय ब'क्सखौथ' भारा लानांगोन ब'क्सखौ रायज्लायहरबाय नों औ रायज्लायहरनोसै ओमफ्राय बेसेबां बेसेबां लायो जों कालेक्ट खालामलायनोसै फैसाफोरखौहाय बेसेबां बेसेबां ओ खाङो बेबायदि रायज्लायनांसिगोन औ ओमफ्राय थांनोसै बिदिनो हो ओ जाग्राया कबि आलु सयाबिन बे लाब्रा जाबाय ओमफ्राय दालि झल ओमफ्राय अमा बेदर दाउ बेदर दावदै लानांगोन ओमफ्राय ना लानांगोन औ ओमफ्राय बेनोसै